शुभमके दिल्ली जेबाके छै हम हमर इलाकाके सबसँ सुन्दर जगह दरभङ्गा जिला अछि जतऽ हम घुमैलए जादातर जाइ जाइ छी आओर बहुत कोशिश करै छी जादासँ ज्यादा ओतऽ घुमि सकी हमर ओतुका महाराजा दरभङ्गा महराज छलखिन श्री कामेश्वर सिंह छलखिन जे जे ओतऽ बहुत भव्य मन्दिर बनेने छथिन जाहि मन्दिरके नाम श्यामा माइ मन्दिर छै बहुत जगहसँ लोक पर्यटनसब आबै छथि हुनकर दर्शन करै छथि माँ माँ कालीके मन्दिर छै ओतऽ सब देखै छथिन बहुतसए लोक ओतऽ आबै छथिन जेना माँ श्यामा दरभङ्गा महराजके बनाएल एगो महल छै जे अति सुन्दर दिल्लीसँ बढ़िआँ महल दिल्लीसँ बढ़िआँ बढ़िआँ महलसब हमर दरभङ्गा महाराजके बनाए बनाएल छै जकरा देखैलए बहुत बहुत लोग पर्यटनसब आबै छै हमहूँ सब जा जादातर देखैलए गेलहुँ हमर दरभङ्गा महराजके महल एतेक सुन्दर छै दिल्लीके लोकसब बहुत जादा आबै छथि देखैलए बाहरी लोकसब जादातर आबै छथि देखैलए हमर दरभङ्गा महराजके पूरा विश्वमे नाम छलै हमर दरभङ्गा महराज सौँसे घुमैलए जाइ छलथि हमर हमहूँसभ हुनकर जगह हुनकर बनाएल जगह जगहपर जगह सबपर जाइ छी देखैलए हुनके द्वारा बनाएल एगो म्युजियमो छै हुनके नामपर एगो म्युजियम बनाएल छै जाहिमे बहुत सारा हुनकर स्मृति नामके लेल बहुत समान हुनकर राखल गेल छै हुनकर कवच ढाल बहुत एहन चीजसब हुनकर राखल गेल छै हुनकर याद आबै हुनका देखि देखिकऽ हुनकर याद आबै छै लोकके पहचान नहि जे हमर राजा केहन छलथि ओहि दुआरे ओतऽसब राखल गेल छै से जे लोकसब हुनकर द द देखै छथि ओ कहानी पढ़ै छथि ओतऽ गेलाके बाद कहै छथिन नहि ई एगो बहुत बड़का महाराजा छलथि अपन जनताके प्रजाके सब खुश राखै छलथि ओहि दुआरे दरभङ्गा हमसब जादातर दरभङ्गा गेलहुँ दरभङ्गा गेलहुँ ओतऽ बहुत मन्दिर छै मन्दिरमे बहुत सारा मन्दिर छै ओहि दुआरे हमसभ ओतऽ गेलहुँ मनोकामना मन्दिर गेलहुँ सौँसे घुमिफिरिके अएलहुँ ओहिके बाद हमर आसपासमे एगो मिथला हाट लागै छै ओतऽ हमहूँसभ जाइ छी ओतऽ जे बिहार सरकार नितीश कुमार श्री नितीश कुमार द्वारा ओतऽ एगो बहुत बढ़िआँ आयोजित हाट कएल जाइ होइ छथि दुइ तीन सालसँ ई हाट भऽ रहल छै जाहिमे पूरा विश्वके लोकसभ आबैत छथि अपन बिहारके कल्चरके बारेमे जानै छथि अपन बिहारमे किसब होइ छै से सब बारेमे जानै छथि बहुतसए लोक ओतऽ आबै छथि जेना हमहूँसभ जेना जाइ छी ओतऽ बढ़िआँ बढ़िआँ बिहारसब छै पुरानासँ पुरानी पुराना खानासब मिलै छथि ओतऽ बहुत सारा बढ़िआँ बहुत सारा आदमीसभ आबै छथि देखै छथि आओर हमर बिहारके एतेक नाम चिन्है छथि हमर हमर मुख्यमन्त्री द्वारा बनाएल अइ ओ कार्यक्रम बहुत हमर बिहारके विकसित करै छथि बहुत सारा लोक एहिसब बारेमे जानैलए चाहै छथि या आबै छथि हिनके हाट द्वारा बहुत सारा लोक एहिसबके बारेमे जानै छथि हमहूँसभ जाइ छलहुँ घुमैलए सौँसे देखै छलहुँ कतऽ ओ हाट लागै छै सभ जाइ छै ओम्हर देखैलए जतेक लोकके भऽ सकै छै सभ जाइ छै देखै छै ओहिमहक अथीसब बाँकिसब आबै छथि हमहूँसभ जाइ छी देखैलए हम अपन दोस्तसभ सङ्गे गेल रहौँ घुमैलए बहुत बढ़िआँ लागल बहुत सुन्दर लागल हमर बिहारमे ई भेनाइ बहुत जरूरी छलै जाहि कारण बहुत सारा पर्यटन बिहारमे बढ़लै हँ हमर बिहारमे बुद्धिज्मके बहुत बड़ा प्रचार होइ छलै सौँसे सब जाइ छलै हमर बिहारमे अशोक अशोक राजा दुआरे छलै ओहो बहुत बिहारके लेल काम कएने छथि हमर बिहारमे अशोक स्तम्भ नाम अशोक स्तम्भ बनाएल गेल छथि जे पूरा विश्वमे प्रसिद्ध छथि भारतके अशोक स्तम्भमे नाम देल छै जे अशोक स्तम्भ बहुत से प्रसिद्ध भेल छै अशोकके द्वारा एगो अशोक चक्र अशोक चक्र एगो स्तम्भमे देने छलथि जे अहाँके भारतके तिरङ्गामे देल जाइ छै ओ ओकरो दर्शन करै छथि हमर बिहारमे बहुत सारा एहन जगह छै सौँसे सब आबै छथि देखैलए हमर बिहारके सब बहुत नाम करै छथि हमर बिहारके तेँ ई बहुत सौभाग्यके बात छै जे हमरा बिहारमे एहन एहन आदमी छलथि छलथि दरभङ्गा महराजसब छलथि जकर नाम चिन्हसँ बिहार एतेक प्रसिद्ध छै सब आइ बिहारके बिहारके बारेमे जानिके सब बहुत खुश होइ छथि हमर बिहारके लोकसबके एतेक प्रशंसा मिलै छथि हमर बिहारके आदमीसभ एहन छलथि हमरासभके आइ पता चलल हँ